میں جہاں رہتا ہوں وہاں تقریباً کئی ساری زبانیں بولی جاتی ہیں دسیوں زبانیں بولی جاتی ہیں لیکن اس میں مکھ اور اہم جو زبانیں ہیں اگر انہیں دیکھا جائے تو وہ چار زبانیں ہیں ہندی اردو پنجابی اور انگلش تو لیکن زیادہ تر نوجوان اور لوگ جو ہے تعلیمی اس میں یا تو میڈیم ہوتا ہے ہمارے یہاں اگر ہندی میڈیم سے بچے ہیں تو وہ ہندی بولنا پسند کرتے اور وہ ان کی ساری تعلیمی چیزیں ہندی میں ہوا کرتی ہے اگر اردو میڈیم سے ہے تو ان کی تعلیم ان کا ان کا سا ان کی ساری چیزیں وہ اردو میں ہوا کرتی ہے اگر انگلش میڈیم میں ہے تو ان کی ساری چیزیں انگلش میں ہوا کرتی ہے تو تمام زبانیں کے بولنے والے ہیں رہنے والے ہیں ہم اگر اردو سے ہیں تو اردو بولنے میں فخر محسوس کرتے ہیں اپنے لوگوں سے اپنے گھروں میں اپنے علاقے میں اپنے دوستوں سے احبابوں سے بات کرنے میں فرینڈ سے ہم اردو بولنے میں فخر محسوس کرتے ہیں ہاں اگر ادرس ہے یا کالج لیول پہ ہے تو ہم وہاں انگلش بولنے میں مطلب زبان کس کوئی بھی زبان بولنے جو یہاں رائج ہے ہم سب تمام زبان بولنے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور ہر طرح کی زبان یہاں الحمد للہ بولی جاتی ہے